आं आंनि नखरनि मानसिफोर आरो लोगोफोरजों जोंनि उदालगुरिनि भेरबखुन्द होननाय पिकनिक स्फथआव हा थांनानै बेबायदिनो पिकनिक जानो मोजां मोनो लोगोफोरदों इन्जय खालामनो मोजां मोनो बे भेरबखुन्द पिकनिक स्फथआ दिनै मोनसे फेमास मोनसे पिकनिक स्फथ गुबुन गुबुन गोबां जायगानि मानसिफोरा बेवहाय बेबायदिनो पिकनिक सिजेनाव पिकनिक जाफैयो मेनलि जोंहा बिदिनो डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि बे टाइमआवहाय बुहुथ मानसिफोरानो पिकनिक जाफैयो बास गिदिर गिदिर लानानै बे जाइगाया पिकनिक सिजोनाव बुंफबजोबो बे जायगाखौ मोजां मोनो मानोना बे जायगायाव बेबायदिनो नेचुरेल मोनसे फिलिंस थायो दै बोहैनाय बेबायदिनो सारि सारि बिफां लायफांफोरा दोङो जोंहा भेरबखुन्द खाथिआवनो मोनसे नेचुरेल मेन मेड फरेस्ट दोङो जेराव थाङोब्ला जोङो बिदिनो मोनसे गोजोननाय मोनो नेचारदों थानानै माबा मोनसे पिस मोननाय मोननाय मोनो बेबायदि जों मोन्नो हायो आरो दैसा सेराव जिरायनानै जोङो बेबायदिनो बेबायदिनो जानाय मुवा लानानैहाय थांनानै मोजां मोनो आरो लोगोसे बेबायदिनो दामनाय दामनाय दुमनाय आगजुफोरखौ लांनानै मिउजिक सिस्टेमफोरखौ लांनानै जोङो बेबायदिनो मोसानोबो मोजां मोनो भेरबखुन्दआ दिनै जोंहा मोनसे पपुलार पिकनिक स्फथ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिकनि आसाम स्टेटआव दोङो बेयो भुटान बर्डार खाथियाव आरो लोगोसे कान्ट्रि हिसाबै भुटान बर्डार आरो बेलेग स्टेट हिसाबै जोंहा अरुणाचल दोङो अरुणाचलाबो बर्डार गोग्लैयो बेयो मोनसे मोजां जायगा जोंहा बिथिं भुटान रायजोनि हाजोखौबो नुहरो आरो दाबसेथिं जोंहा अरुणाचल स्टेटनि हाजोखौबो नुहरो गेजेरावहाय जोंहा बेबायदिनो मोजां जोंनि बे भेरबखुन्द पिकनिक सिफदा दोङो